गावनि जायगानिफ्राय बायजोआव बेरायहैयोब्ला गोबां फारागथि मोनो जेरै से नाम्बार आवनो जाहैबाय रावनि रावनि फारागथि जों ओरै बर' आरो गुबुन गुबुन रायजोआव गुबुन गुबुन राव थाबाय बेफोर मोनसे फारागथि आरो बोथोरनि मिथिंगायारि बोथोरनि फारागथि थाबाय जेरै आं शिलङाव थांबाय मेघालया शिलंआव हो बेवहाय जिनै मास बेहाय आराम गुसु थायो बोथोरा जोंनियावहाय द' दान गुसु द' दान गरम बेबायदि जायो नाथायबा बे शिलंफोराव माने जोंनिजाय ए शिलंफोराव माने हाजो जायगा गोजौ मोजां थान्दा गुसु बोथोरा रावआबो आलादा आरो जानाय लोंनायाबो आलादा जेरै नै गुवाहाटि थांबाय जोंनि आसामनि राजथावनि बेफोराव जोंनि जायगायाव अ' रायजोआव जेरै नोङो बड'लेण्डावहाय बिल्दिं फ्रा फिसा फिसा गैया आरो गुवाहाटिफ्रावबो गासैबो बिल्दिं जों बिल्दिं मानसिनि दोहौ जेरैबो एकदमबारे दा बैफोरबायदि बुहुद फारागथि थायो आरो जानाय लोंनायनि फारागथि बुहुतनो गाननाय जोमनायनि फारागथि बुहुत मोन्दों आरो